खुशी जी असें गी एह् सनाओ तुं'दी दिनचर्या केह् ऐ तुं'दा टिपिकल वर्क डे केह् ऐ तुस पूरा दिन कि'यां कड्ढदे ओ छुट्टियें च बी ते नॉर्मल दिनें च बी असें ई सनाओ सबसे पैह्ले ते एह् गल्ल ऐ की में नॉर्मल दिनां च में रोज़ सुबह् सबैह्रे सबैह्रे उट्ठनी आं ते चाह् शाह् बनानी आं ते घरै आह्ले पलानी आं ते ते में अ दिक्ख मम्मी गी अपनी थोह्ड़ी मदद करानी आं की उ'नें ई थोह्ड़ी मदद करानी आं कि कि मेरे भ्राऽ भैन न स्कूल जाना होन्दा उ'न्दी सबैह्रे सबैह्रे उ'नें जाने होंदा अट्ठ बजे ते मेरे भापा ने बी नौ दस बजे जाना होना ते ते में अपने भापा कन्नै गै कॉलेज जाई आंदी सबैह्रे सबैह्रे ओह् मिगी छड्डी जंदे हे ते कॉलेज की ओह्बी जम्मू ई कम्म करदे न उंदी इ'त्थें ई बिज़नेस ऐ जम्मू च ते ओह् मिगी सबैह्रे सबैह्रे इ'त्थें छड्डी आंदे ते ओह्दे बाद में कॉलेज आनी आं ते मेरी पैह्ली क्लॉस लगदी ग्यारां बजे ते में ग्यारां बजे पुज्जी ज'न्नी आं कॉलेज ते ओह्दे बाद में क्लॉस च ज'न्नी आं क्लॉस च पढ़दी आं जे जे में मेरी मैम मिगी समझादियां ते ओह् ओह् सब में उ'न्दे कन्नै पढ़दी आं ते ओह्दे बाद मेरी बारां बजे दूई क्लॉस लग्गी जंदी ते बारां बजे में उ'त्थें चली जानी ते ओह्दे बाद में मैथ दी क्लॉस लग्गी जानी ते में उ'त्थें पढ़नी आं ते समझनी आं मैम कोला पुच्छदी आं जे मिगी नेईं समझ आंदा में मैम कोला पुच्छदी आं जाइयै ते ओह् मिगी दसदी आं ते कन्नै भी इक बजे मेरी ओह् क्लॉस खत्म होई जंदी ते इक बजे ते इक बजे में अपनी अपने जेह्ड़ी मेरी फ्रेंडां ते उ'न्दे कन्नै टैम स्पेंड करनी आं थोह्ड़े चिर ते कैन्टीन ज'न्नी आं उ'न्दे कन्नै बैठियै गल्लां शल्लां कर करदी आं अद्धा घैंटा ते डेढ़ डेढ़ बजी जंदे ओह्दे कोल ते डेढ़ बजे कोला में ज'न्नी आं ते अ इ'त्थुं बैठनी आं गड्डी ते इंदिरा चौक पुज्जनी आं ते उद्धरो गड्डी पकड़ियै में ज'न्नी आं नगरोटा अपने घर ते में घर पुज्जियै सबसे पैह्ले ते अपनी मम्मी कोल ज'न्नी आं ते उ'नें ई बड़े ड्रामें करदे न बच्चे की मिगी मिगी सिर पीड़ होआ दी मेरे बी उ'ऐ ड्रामे न में घर जाई उ'नें गी बोलनी आं कि में बड़ी थ'क्की आं बगैरा बगैरा मेरे बी बड़े ड्रामे न ते में उ'नें ई आखनी आं की में थ'क्की दी अज्ज अज्ज एह होया में उ'नें गी सारा कुछ सनानी आं कि मेरे कॉलेज च केह होया मेरी मम्मी आखदी चुप्प करिया चुप्प करिया पर में उ'नें ई तंग करने दा मिगी बड़ा मज़ा आंदा ते में उ'नें गी सनानी आं ते भी ओह्दे बाद मेरी मम्मी मिगी रुट्टी पाइयै दिंदियां में यूनिफॉर्म खो'ल्लियै ते हत्थ हुत्थ धोइयै रुट्टी ख'न्नी आं ते रुट्टी खाने बाद में ओह्दे बाद में अ इक डेढ़ घैंटा में सेई जानी आं ओह्दे बाद बच्चें ई ट्यूशन दि'न्नी आं ते इक घैंटा में उ'नें गी ट्यूशन दि'न्नी आं बाद ते ओह्दे बाद में छत्ता पर जाइयै चक्कर चूक्कर लांदी आं ते जां मेरी किसी कि'न्नी कुड़ी दा फ़ोन आई जा ते ओह् चुक्कियै उ'न्दे कन्नै गल्ल करदी आं जे मिगी में ओह्दे बाद दस पंदरां मिन्ट चक्कर लाइयै थ'ल्ले आइयै ते दिक्खदी आं कि अपने कॉलेज च मिगी केह पढ़ाया ऐ केह् नेईं ते ओह् रीड करियै जे जे मिगी समझ नेईं आये जे जे मेरा छुट्टी ऐ ते ओह् में कुड़ी नू फ़ोन करियै ओह्दे कोला पुच्छदी आं अट्ठ ओह्दे तक बजी आंदे अट्ठ बजी आंदे तां तक ते भी रातीं दा खाने दा टाइम होई जंदा भी में रुट्टी खांदी रातीं ते ओह्दे बाद थोह्ड़ी देर फ़ोन चलान्दी रीलें बगैरा दिक्खदी यूट्यूब च ते आक्खो हाली डांस शांस करदी ते गाने में जादैतर गाने लाइयै छत्ता पर जाइयै गाने लाइयै ते उ'त्थें डांस करन लग्गी जंदी ते अपनी भैन नूं बोलदी मेरी वीडियो बना ते ओह्दे बाद इ'न्ना टाइम ऐ नौ बजे आंदे तां तक ते ओह्दे बाद नौ ते दस बजे में अपने निक्के भ्राऽ नूं पढ़ांदी ऐ थोह्ड़ा ते अपना बी ओह्दे कन्नै बैठियै पढ़दी आं ते तां तक मेरा अ फिर ओह्दे बाद में अपने कमरे च जाइयै सेई जानी आं ते फिर अक्सर छुट्टियां जदूं असें गी छुट्टियां पेंदियां ते में जादैतर अपना जादा टाइम अअअअअ घरै रौह्न्नी जादैतर जैसे कोई फंक्शन होइया जां कुछ होइया ते इक दो दिन जाह्गी अपने नानी घर होर मिगी कुतै जाना पसन्द मिगी अपने रिश्तेदार दे घर जाना इ'न्ना शैल निं लगदा मिगी जादै अपने घर रौह्ना ई पसंद ऐ ते मिगी जादा रिश्तेदारें कोला जाना पसंद निं ऐ अअअ इक दो दिन ताहीं ज'न्नी आं में ते ओह्दे कोल आई जांदी बापिस जां कोई अपने जे जेह्ड़े जेह्ड़े मेरे कन्नै ग्यारमीं बारमीं च मेरी फ्रेंड्स बने न ते उ'न्न उ'न्न कुछ इ'यां कोई प्लान बनांदे आं वैष्णो माता जाने ताहीं जां कु'त्थें उ'त्थें जाने आं अस ते जदूं अस सारे जाने आं अस बड़ा मज़ा आंदा ते उ'त्थें जाने आं जां फिर क बाजार चलिये जदूं घर औंदे आं ते कदें बज़ार चलिये जां फिर अअ कोई बुक कोई कताब रीड कर ली ते तां तक्कर टैम निकली जांदा जां फ़ोन चला लैता ते तद तक ते इ'यां' मम्मी कोल बैठिये दो चार गल्लां करी आं करी ओड़ियां बस जां क भ्राऽ भैन कन्नै गल्ल करियां ते तां तक्कर टैम निकली जंदा जां जेह्ड़ा जेह्ड़ा असें ई सिलेब्स मिली जंदा की की कॉलेज च एह् ऐ छुट्टियां पेंदियां निं ओह् असाइनमेंट असें ई दे देई ओड़दे ते भी असें असाइनमेंट बनांदे आं पर अद्धा अद्धा घैंटा अअ अद्धा अद्धा कोई बैठिये कॉलेज दा कम्म दिक्खने आं जा अगर फ़ोन होन तां एह् कम्म औंदे न मेरी छुट्टिया च जां बाजार जाना कदें केईं कदें कुद्धर कदें कुद्धर बस इ'न्ना ते कदें कदें कपड़े लैने जाने शॉपिंग करना बी मिगी बड़ा पसंद ऐ ते नेह् नेह् अअअ जो जो नया नया फैशन आंदा ऐ बज़ार च ऐ कुड़ियां नूं दस्सना भी उ'न्दे कन्नै गल्लां करियै भी उ'त्थें जाना बज़ार च शॉपिंग करन जाना ओह्दे बाद घर आइयै रुट्टी शुट्टी खाइयै भी सेई जाना बस इ'यां ई छुट्टियां दे दिन साढ़े निकली जांदे किश पता बी निं चलदा ते जदूं छुट्टियां खत्म होई जानियां आई औनियां ते असें सबसे पैह्लें पुच्छना अपनी मम्मी कोला की साढ़ी यूनिफॉर्म कुद्धर न जां किश बी हो सकदा ऐ मतलब कि उ'नें ओह् मारे साढ़ी मम्मी होरे असें ई आखना तुसें ई हून चेता आया ऐ यूनिफॉर्म दा तो फिर छुट्टियें दे बाद होई नॉर्मल दिन स्टार्ट होई जाने साढ़े फ्ही घर कोला कॉलेज कॉलेज कोला घर बस ऐही बस